उदक शुद्ध दवरपाक आमी उदकाच्या टाकयेन पोटेशियम परमेगनेट घालून उदक उदक नितळ आनी निवळ दवरतात तशेंच घरा घरांनी जे पिवपाचें उदक आसा तें नळाचें उदक घेतल्यार सळसळावून आमी उदक पितात तशें दर एकट्याच्या घरान वॉटर फिल्टर ऑर वॉटर प्युरीफायर आसता सो वॉटर प्युरीफायरांतल्यान आमी उदक घेवन तें मागीर गरम करुनूच आमी पिता तशेंच बांयचें उदक नितळ दवरता कारण अजून सुद्दां गोंयान खुबश्या गांवांनी लोक बांयचे डायरेक्ट उदक पितात तशेंच डायरेक्ट नळाचें जें उदक आसा ती पायपलायन क्लीन आसा काय ना तेय आमी पळोवपाक पळोवपाक सोदता